हाँ मुझे पक्षियों का बहुत ज़्यादा शौक है तो उनको आकर्षित करने के लिए मैंने अपने बगीचे में बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं मैंने बहुत से पेड़ पौधे लगा रखे हैं और उनके ऊपर मैंने क्या क्या क्या नकली घोंसले लगा रखे हैं जिससे चिड़िया नकली घोंसले को देखकर आकर्षित हों और वह अपने ओरिजिनल घोंसले यहाँ बनाए और उनमें अपने अंडों को रखें और अपने बच्चे यहाँ सेफ्ली रखें और मैंने उन लोगों के लिए दाना पानी का भी इंतजाम कर रखा है जिससे जो है चिड़िया और कबूतर को जो है यहाँ वहाँ भटकना न पड़े और मैंने क्या किया है कि वहाँ जो है दाना और जहाँ पानी मैंने रखा है वहाँ मैंने बिल्कुल उन्हीं के जैसे जो है नकली जो है पक्षियों को बैठा रखा है जिससे दूर से पक्षी को देखकर ये लगे कि उनके जैसे ही कोई पक्षी वहाँ बैठकर सेफ्ली दाना पानी खा रखा है तो जिससे वो लोग भी आकर्षित हो और बर्ड बाथ के लिए हम लोगों ने टब में पानी भर के रखा हुआ उसके आसपास हमने बाजरी के दाने बिखोर के रखे है जिससे कोई भी चिड़िया कोई भी पक्षी आए और यहाँ आकर दाना पानी खाए और हमारी कॉलोनी में लगभग सभी ने चिड़िया अपने छतों पर जो पक्षियों के लिए दाना व पानी का इंतजाम कर रखा है और यहाँ सभी लोग जो है पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ लगभग सभी घर में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया उनके लिए छोटे छोटे से घर बनाके लगा रखे हैं और वो बहुत ही सुंदर लगता है और वहाँ पक्षी आकर्षित होकर आते भी हैं